आसामावथ' गोबां गेलेनायफोर दङ दोरोङारि खान्थि बादियै सोलिबोनाय गेलेनाय आरो बिदिनो नेसनेल लेबेल नि गेलेनाय बेफोरो मेरला जायो थेवबो जोलुरखौनो बांसिनै गेलेनाय आरो अनसाय जानाय नुनो मोनो गोबां हारिफोरानो बे गेलेनायखौ गेलेयो जोंनि बर'फोराबो जोलुरखौ गोबां गेलेयो आरो जोंनि बर'फोरनिफ्राय नेसनेल लेबेलाव गेलेहैनो हानायबो जाबाय जरै हलिसरन नारजारि बिथांआबो गोबां गोजौनि थाखोआव माने गेलेनो हानाय नेसनेल लेबेलाव ओमफ्राय जोंनि क'क्राझारनि बारहुंखा उपेन क्लाब बेफोरखौ गेलेनाय नुनो मोनो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै गेलेहैनाय नुनो मोनो आरो दा बि टि आर सरखारनि दैदेननायावबो नर्थ इस्ट नि माखासे स्टेट फोरा फैनानै फुटबल गेलेनाय बादायलायनाय जादोंमोन आरो रायजोफोराबो गोबांआनो बेखौ अनसायदों बेनिफ्राय गामि गामि फोरावबो गामिजों गामि बा स्कुल जों स्कुल बेफोरबादिबो फुटबल गेलेनाया जाबाय थायो बिलेज लिग जायखौ होनो गामिजों गामि बादिलायनाय आरो आथिखालाव आइजो फोरखौबो मानि गेलेहोनाय नुनो मोनो हिनजाव फोरनि गेजेरावबो फुटबल खौबो गेलेनाय बादायलायनाया जायो बेखायनो आसामाव बांसिन फुटबल खौ बयजोंबो अनसायजानाय आरो गेलेनायखौ नुनो मोनो बेनि अगायैबोथ' गुबुन गुबुन गेलेनायफोराबो बांबोगासिनो दङ गुबुन गुबुन गेलेनाय फोरखौबो अनसायबो गासिनो दङ आथिखालाव गोबां जेर'खम बकसिं बडि बिल्डिं बेफोर गेलेनाय फोरखौबो गोबां गेलेनाय नुनो मोनो